ہیلو السلام علیکم جی ہم سرور صاحب بول رہے ہیں آپ عبدالرحمان صاحب سے بات ہو رہی ہے ہماری جی فلاں صاحب نے ہم کو نمبر دیے تھے آپ کا تو ہمیں پورنیہ میں پانچ کٹھا زمین چاہیے تھا مادھوپارہ مادھوپارہ یا حضرت گنج کہاں پہ جی ادھر قصبہ وغیرہ کی طرف جی جی جی تو کیا اس سے پہلے تو ہم دیکھیے نا کتنے لوگوں سے بات کیے اور بات بھی ہوئی جو ہے پیسے بھی لیے ان لوگوں ںے ہم سے دو تین لوگ کوئی تیس ہزار کوئی پچیس ہزار لیکن کام مکمل نہیں کیا نہ پیسے واپس کر رہے ہیں وہ لوگ اور نہ جو ہے فون اٹھا رہے ہیں اب تو یہ فلاں صاحب نے نمبر دے رہے ہیں اعتماد کے آدمی ہیں یہ آپ ان سے رابطہ کیجیے ان شاء اللہ آپ کو یہ دلا دیں گے جتنا بھی چہیے تو ہم کو پانچ کٹھا چہیے تھا اچھا حضرت گنج میں جی ماشاء اللہ ہاں وہ بتا رہے تھے اچھا تو کیا ریٹ ہے وہاں پہ کیا کٹھا ہے

پانچ لاکھ کٹھا ہے تو ہائی وے کے سائڈ میں جو ہے اس کے اگل بگل میں کیا فیسلٹیز ہے یا کیا ہے وہاں پہ جی مسجد وغیرہ اسکول وغیرہ کچھ پانچ کٹھا پانچ کا پانچ لاکھ روپئے کٹھا ہے تو کچھ کم بیس نہیں ہوگا اس ریٹ میں ہم تو اس سے پہلے بات کیے تھے ہائبے ہی وہیں پہ تو تین لاکھ بتا رہے تھے وہ لوگ ریٹ میں کچھ چلیے تو پیسہ کیسے پیمنٹ کرنا پڑے گا آن لائن کرنا ہوگا یا کیش دینا ہوگا ڈی ڈی کے تھرو تو قسطوں میں دینا ہے پھر یا اکٹھے دینا ہے پورا پیسہ اچھا ٹھیک ہے کتنے دن کا قسط دے سکتے ٹھیک ہے خدا حافظ خدا حافظ